बिहारके जे सांस्कृतिक स्थिति अछि से आन राज्यके तुलनामे अलग अछि आ किछु हालमे जेना शादी विवाहमे से मुख्य रुपसँ विवाह घुँघटके भीतर होइ छै आ जयमाल करीब करीब जयमालक रीति रिवाज नहि रहै हालाँकि बिहारके भितरोमे बहुत रास अन्तर छै आओर दस किलोमीटर पर भाषा आओर संस्कृतिके कनि ने कनि परिवर्तन देखल जा सकैया आओर बड़ा मान्युट छै ओ अन्तर कनि कनि कऽ कऽ बहुत भऽ जाइ छै जखन एक राज्य सँ दोसर राज्य के सिमा बदलै छै सभसँ जे खास बात छै इयाह कि बिहारके भीतरमे से एकटा हिन्दुस्तान अहाँकेँ नजरि आबि सकैया कय तरहक सांस्कृतिक परिवर्तन छै जिला जिलाके स्तर पर जखन कि आन प्रदेशमे अगर बंगाल छै तऽ पुरा बंगाल बंगाली पद्धति पर रहैया लेकिन बिहारकेँ भीतरमे भोजपुरी मैथिली अङ्गिका आ अवधी कयक तरह के अहाँकेँ मिक्सचर भेंट सकैया